हँ हमरा क्षेत्रमे हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ल कारोबार कयल जा सकैत अछि आओर ई व्यवसाय हम शुरू करय चाहब एहिके कारण अछि जे हमरा सभके एम्हर हेल्थ डिपार्टमेंटसँ जुड़ल जेनाकि खून जाँच भऽ गेल डॉक्टर व्यवस्था भऽ गेल एहिसभ चीजके बहुत कमी अछि आ ताहि कारण अगर हम अगर ई व्यवसाय शुरू करैत छी तऽ ई व्यवसाय बढ़िआँसँ चलतै आओर चाहब कि शुरू होय किएक एहिके व्यवस्था बहुत लाचार छै एखनहु जे छथिन जे भी दवाइसँ जुड़ल चाहे लैबसँ जुड़ल चाहे डॉक्टरसँ जुड़ल एखन तलक प्रॉपर डॉक्टरके व्यवस्था नहि छैन्ह हम नहि छै नहि भऽ पयलै एखन तलक हमरसभके एम्हर दोसर जे छै से अहाँके खून जाँच वगैरह सभ करयके लेल बहुत दूर जाय पड़ैत छै ताहि कारण हम तऽ इएह कहब जे लाइट हेल्थके जे छै से बारेमे सोचल जाय आओर एकर व्यवसाय शुरू कयल जाय तऽ ई बहुत बढ़िआँ होयत आओर ई जे छै व्यवसाय सक्सेसो होयत तऽ हम इएह कहब जे ई व्यवसायके शुरू कयल जाय